ویسے تو کئی فلمی ستاروں سے میں ملنا چاہوں گا جو مجھے بہت پسند ہے اور میں ان کی فلمیں نہیں چھوڑتا کبھی بھی اور مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی نہ کبھی اگر میری ملاقات ان سے ہوئی تو میں ان سے کیا سوال پوچھوں گا ویسے تو خیر میرے جو مائی فیوریٹ ایکٹر شاہ رخ خان جن سے میں بالکل ملنے کی چاہت کرتا ہوں اور ان سے اگر میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے ان کی جرنی کے بارے میں ان سے سوال پوچھوں گا کیوں کہ ان کی جو جرنی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور ان کے کئی انہوں نے ان کے جب سوشل میڈیا پر ان کی کلپس آتی ہیں اور یہ اپنی کئی اپنے واقعات بتاتے ہیں زندگی کے اور اپنی جرنی کے بارے میں کہ کس طریقے سے شروعات کی انہوں نے تو اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں کافی موٹیویشن ملتا ہے تو ایسے ہی کئی کلپس آتی ہیں بٹ میں چاہوں گا کہ اگر میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھوں گا اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں مجھے موٹیویشن ملے گی ویسے تو خیر ان کی ایک بھی مووی میں نہیں چھوڑتا جو بھی آئی ہیں اب تک اور میں کچھ ہے اور بھی سوال جو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا